जे कॾहिं मां पंहिंजे सपने जी पेंटिंग ठाहियां त मां ड्रॉइंग पेपर ते प्रकृतीअ सां जुड़ियलु चित्र ठाहींदसि छो त प्रकृतीअ सां जुड़णु मूंखे ॾाढो सुकूनु ऐं शांती ॾींदो आहे उनीअ पेंटिंग में पखी वण पशू नदी झोपड़ी माण्हू खूह नीरो आसमान चमकंदड़ सिजु हुजे छो त नीरो आसमान विशालता जो प्रतीक आहे जंहिंमें पखी स्वतंत्र रूप सां उॾामंदड़ आहिनि उनमुक्त वातावरण सादा सावा सावा वण अखियुनि खे सुठा लॻंदा आहिनि इन पेंटिंग जे माध्यम सां मुंहिंजे मन जी शांती ऐं शांति भाव काॻर ते लाहिणु पसंदि कंदसि या वरी आज़ाद भारत जा अॻुणा पंहिंजी पेंटिंग में ठाहिण पं पसंदि कंदसि